मां शोपी वेबसाइट आहे हिक उन तां हिक कुर्ती घुराई हुई उहा मूंखे सफ़ा किनी लॻी बिल्कुलु बि पसंदि न आई कंहिंखे बि मां जेॾी महिल पाती उन ॾींहं ते त ख़ैर सुठी पई लॻे पर ऐॾी ख़ासि न पई लॻे त जेॾी महिल मां उनखे धोतो पाइण खां पोइ मां उनखे धोतो त ॾाढी सफ़ा फिटी वई ऐं सुसी वई सफ़ा त बिल्कुलु बि पसंदि न आई कंहिंखे बि ऐं उनजो जेको रंगु आहे उहो बि ॾाढो फिटी वियो त हाणे त हूअ कुर्ती कहिड़े कम जी न रही ॾाढी मतलबु मां त ख़ुशि बिल्कुलु बि न आहियां हिन कुर्तीअ जे प्रोडक्ट मां मूंखे बिल्कुलु बि हीअ पसंदि न आई